हाँ सर अच्छा कहाँ पर सर वन नंबर प्लेटफार्म वन नंबर की फ़ाइव नंबर की तरफ़

कहाँ जाना है सर आपको अच्छा तो वो तो सर साढ़े आठ किलोमीटर बता रहा है दौ सौ चालीस रुपये लूँगा सर मैं नहीं भैया क्या है ज़्यादा नहीं होगा उधर तरफ़ ट्रैफ़िक भी बहुत रहता है इस लिए और उधर से वापस वा उधर उधर उधर से वापस भी आना पड़ता है तो पेट्रोल वेट्रोल का उतना पढ़ नहीं पता है सर अच्छा तो भैया आप हो गया आप बता दीजिए आप कितना दे पाएंगे ये आप अरे भैया इतना मत कीजिए आप दौ सौ बीस में डन कर दीजिए अरे भैया कर लो अब हमारा भी पेट्रोल वेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ गए हैं अरे ठीक है भैया हो गया आप कैंसिल कर दीजिए राइट ठीक है भैया ओके